बिहारमे बहुत तरहके पाबनि तिहार अइ हमर बिहार बहुत आगाँ अइ एम्हर नेपालमे हमरासभकेँ सेहो जाना आना लागि गेल तऽ जेना जेना हमरासभकेँ बिहारमे होइत छलए पाबनि तिहार तेना तेना हमर नेपालो करय लगलथि कियाक तऽ हमरसभके आना जाना बढ़ि गेल उम्हरका जे कोनो छलए रीति रिवाज तऽ हमरासभके बिहारमे आबि गेल गङ्गा नदीके पूजा हमरा बिहारमे गङ्गा नदी बहैत छथि गङ्गा नदीके पूजा हमसभ करैत छी ओ आरो कोनो देश करय लगलाह हे एखन हमरा बिहारमे बहुत चीज एहन तरहक कोनो अइ कोनो कोनो बात जे देशो विदेशमे जा रहल अइ अपना देशके तऽ कोनो बाते नहि आन राज्यके देशो विदेशमे जा रहल अइ राधा कृष्णके मन्दिर मन्दिर हमरासभकेँ भारतमे छलए तऽ आब अमेरिकामे अइ रामा रामा कऽ रहल अइ हरे कृष्ण हरे रामा सभ बहुत तरहक